आमच्या घरान एक इल्लीशी बाग आसा बागेंत कांय फूल झाडां आसा कांय फळ झाडां आसा थोड्योश्यो भाज्ज्योय आमी रयता आतां खंयची झाडां खंयच्यान हाडटा हें डिपेंड करता की ती खंची झाडां आसा कांय फूल झाडां जशी की गुलाब शेवतीं धाल हें सगळें नर्सरींतल्यान हाडटा किंवां कोणूय आमकां गिफ्ट दितात तेंवूय बी आमीं हांगा रयतात बरें थोडीं अशीं गांवठी फूल झाडां जशीं की दशणी मोगरीं कुंदां ह्यो सगळ्यो आमचे कोण सोयरे धायरे शेजारी पाजारी हांगेर कसलीं झाडां आसा ती आमगेर ना ती मागीर आमी तांचे कडल्यान एक एक खांदी म्हाका दी अशें म्हणून मागून घेता आनी आमी आमगेर हाडून रयता मागीर फळ झाडां फळ झाडां हीं चडशीं एग्रीकल्चराच्या ऑफिसांतल्यान ते जेन्ना वर्साक एक दोन तीन फावटी ते तेंचे कडेन अवेलेबल आसता झाडां ती ते हाडून दितात तशेंच हांगां ऑल्ड गोव्या एग्रीकल्चराची ऑफीस आसा तांचे कडेन बरीच बऱ्याच प्रकारची कलमां मेळटात ती बी आमी हाडून रयल्यांत मागीर भाज्यांचे म्हणपाचें जाल्यार भाज्यांच्यो बियो बाजारांत मेळटात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किंवां गांवांतले जे लोकल बाजार आसतात त्या बाजारान वेगवेगळ्या प्रकारच्यो बियो मेळटात त्यो हाडून तेंच्या तेंच्या सिजना प्रमाणे त्यो रोंवप अशी वेगवेगळी आमकां झाडां आमच्या बागेंतलीं मेळटात